ए एरैनो न'खराव एसे खामानि मावलादां

अै बे आं देग्लाय रनजितखौ बाद होनानै मन'शुरि माइ गोदानखौसो गाइफिन माबा खोथिया खुबैबाय माइसालिखौबथ' मोनलानो जाहैबाय दा माइसालि माइयानो गैला दा बे बेनो दाथ' बे रनजित मन'शुरि बेसोरनोसै जाम्फैफ्राबो जाम्फैफ्राबो हनै माथो रायजोफ्रानो दासिमबो एवस्रांनो मिनथिया बेनो जारलाया ए आं देग्लाय बारा गायला बिदिनो बिघानैसोल' गायनोसै अ दे दे औ नांगोलजों एवनो हायोबाथ' नांगोलजों एवनो हायोबाथ' मोजां माने मोजां हाब्रु जायो ट्रेकटरआथ' नों एरैनो साफ्राबादिसो जालाङो हाथ'र हाथ'र थालांजोबो गैया आंनाबो बे न'नि हाया गायजालाना ओरै बालाबारि जाजोब्बाय बे हिसाबै बेखौ गोरान खिथियावसो दोनबाय आङो ओरैनो बारिनि एसे मालायनि एसे खुनुरुखुम देग्लाय बेजोंनो मन'शरिखौनो गायनानै दोननोसै दे दे दे